हेलौ आं मोजां र' नोंनाव माबा सोंनो नागिरदोंमोन आं आं नोंनाव गय गायनाय सोमोन्दो सोंनो नागिरदोंमोन आं गायफेराखैमो॓न औ आह आह अह अह अह अह

इसे गायनो नागिरदोंमोन आङो सोलोंनो होन्नानै सानदों र' बेखायनो आं नोंनाव सोंहरदों बेलेग बेलेग दंफां गायबाबो बिदि खालामनांगोन नामा

दा गायनायाथ' जेब्लाबो गायखानांगोन खा दे जाबाय दे दे दोनदो